جی ہاں ہم اکثر دوروں پر جایا کرتے ہیں اور ہمارا پسندیدہ سیاحتی مقام کشمیر دلی حیدرآباد یا ایسے ہی نینی تال ہے ہم ٹھنڈی کے موسم میں نینی تال کو جانا زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ اس پر گھومنا بہت ہی اچھا سا لگتا ہے جی جب ہم سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں تو زیادہ تر پسند ٹرین کا سفر کرتے ہیں کیونکہ وہ اس میں سکون اور آرام دہ ہوتا ہے پریشانیوں کا سامنا کم کرنا پڑتا ہے اس لیے زیادہ تر ہمارا گھومنا دلی حیدرآباد کشمیر آگرہ لال قلعہ نینی تال ہوا کرتا ہے جو بہت ہی پیارا سفر لگتا ہے اور گھومنے میں بھی ایک مزا سا لگتا ہے اس لیے ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم گرمی کے موسم میں سیر و تفریح کے لیے جایا کریں